हैल्लो हांजी नमस्ते ठीक तुस इत्थां सनैरे दी दुकाना रा बोल्ला दे अच्छा और कोई नवें डिजाइन दे बंधे शंधे आए नेईं केह्ड़े केह्ड़े बनानेआं किश दिक्खने आं सनाओ तुस कोई जेह्दे नवें डिजाइन आए दे कोई हारे शारे दे लांग आह्ले ही दस्सूड़ो अच्छा जे और वि कल तकर औगे अस कल फ्री होना अच्छा अच्छा ठीक ऐ फ्ही कल तकर औगे अस ठीक ऐ